جی ہاں اگر آپ کا ذریعۂ معاش بجلی پر منحصر ہے تو بجلی کی کٹوتی کے دوران یہ متاثر ہو سکتا ہے مثلاً کمپیوٹر انٹر نیٹ اور دیگر الیکٹرانک آلات بند ہو سکتے ہیں جیسے جس سے کام کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے بجلی کی کٹوتی میں روشنی کے لیے کچھ متبادل اختیارات یہ ہو سکتے ہیں یو پی ایس سی یو پی ایس یا انورٹر یہ بجلی کی کمی کے دوران فوری طور پر بجلی فراہم کرتے ہیں جنریٹر یہ عام طور پر بڑے گھروں یا کاروباروں میں استعمال ہوتے ہیں سولر پینل یہ دن کے وقت سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرتے ہیں جو بعد میں استعمال ہو سکتی ہے بیٹری لیمپ یا ریچارج ایبل لائٹس یہ لیمپ اور لائٹس بجلی کے بغیر کام کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس انورٹر اور یو پی ایس ہوتے ہیں تا کہ بجلی کی کٹوتی کے دوران وہ اپنے ضروری کام جاری رکھ سکیں